ہلو جی میم جی میم نہیں میم سب کچھ صحیح کرا تھا میں نے ڈسٹنگ بھی صحیح سے کری تھی میم میں نے تو سب صاف کرا تھا او کھانا وانا بھی میں سب بنا کے آئی تھی

نہیں میم میں نے سب کچھ کر دیا تھا میم آپ نے میز صاف کرنے کو کہا تھا میں نے وہ بھی کر دی تھی آپ نے برتن دھونے کو کہا تھا وہ بھی اوکے میم میم نہیں میرے بچوں کے ایگزام میم اِس وجہ سے لیٹ ہو جاتی ہوں میم میں نے آپ نے جو جو بتایا مجھے وہی تو کرنا تھا میں نا وہ کر کے آئی ہوں اور میں نے میز بھی میز بھی اچھے سے صاف کری تھی ہاں جی میم میں نے اوپر سے صاف کرا تھا نیچے سے نہیں کرا تھا سواری میم ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے میم

میں سب کچھ کر رہی ہوں میں تو ٹھیک ہے میم آگے سے اوکے میم اوکے ٹھیک ہے میم